ग्रामीण क्षेत्रक मे रहै बला लोक सबके तनाब सऽ राहतके साधनके बात करल जाय तऽ बहुत सारा खेल छै मनोरंजन छै जेकर ओ लुफ्त उठबैत छथि जेनाकि क्रिकेट हमरा गाँवमे पाली रमप्रति यऽ ओतऽ मैच क्रिकेट मैच होइया जाहिमे बहुत जगह सऽ टीम अबैया बहुतके सपोर्टर अबैया हमर गाँवके लोकसब अनेक अनके गाँवके लोकसब ओतऽ पहुँचके मैच देखैया बहुत जाइत फाइत बहुत आदमी पहुँचै छथि तीन हजार चारि हजार पाँच हजार एहिसऽ अधिक संख्यामे हमर गाँवमे पहुँचै छथि लोक बहुत गाँव आसपासमे यऽ ओहि सभके लोक पहुँचै छथि आ जेनाकि एगो खेल भेल ताश जे हमरा सबके गाँवके एगो भंडार जगह यऽ ओहि जगह पर बाबा सब खेलै छथिन ओतऽ बस चारि आदमी खेलै छथिन बाबा सब लेकिन हुनका संगमे बहुत आदमी देखै छथि जे चारि आदमी खेलै छथिन दस आदमी बैठ कऽ ताशके मनोरंजन लै छथि जे केना खेलल जाइ छै बहुत आदमी सीखै छथिन ओहिके बाद भेल एगो खेल भेल कबड्डी कबड्डी एहन खेल भेल जाहिमे सातगो प्लेयर एहि साइड खेलै छथि आओर सातगो प्लेयर एहि साइड लेकिन कबड्डीके जे हुनकर सबके कोच रहै छनि ओहो मैच देखै छथिन जे हमर खेलाड़ी केहन केना खेल खेलैए हम जे एना एकरा सबके देने छियै खेलैके शिक्षा ओहि प्रकार सऽ ओसब खेल रहल यऽ की नहि खेल रहल यऽ आओर बहुत से दर्शक ओ मैचके हुनकर सबके मैच देखै लए अबै छै देखै छथिन जे ओसब की केना हुनका सबके बतायल गेल छै हुनका सबके केना अथी कायल गेल छै जे इसब केना खेलै छथिन नहि खेलै छथिन ओहि सबके बारेमे क्रिकेटों त्रिकेट सबमे जे से हमरो खेलयमे बड़ा नीक लगैया जेनाकि हम ओकर प्रेमी लोक भेलौं क्रिकेटके क्रिकेट खेलयमे हमरा बैटिंगो करयमे बाल्लिंगो करयमे हमरा नीक लगैया एहिमे कोनो बात नहि छै आ हमरा मनोरञ्जन देखयमे अगर कतुकौ क्रिकेट चलैत रहैया तऽ ओ हमरा देखयमे नीक ओहि सऽ हमरा ई मजा रहैया जे तनाब हमर राहत भऽ जायत तनाब हमर कम भऽ जायत हम ओहि सबके लेल क्रिकेट देखै छी हर जगह के कतुकौ क्रिकेट चलैत रहै हम हर जगहके क्रिकेट देखलहुॅं मोबाइल पर आबि गेल अगर लाइवमे से देखलहुॅं हमरा जे जेना जतौ सऽ अबैया हम से देखलहुॅं अगर हमर दोस्त सब देखैत रहल हम हुनका सबके साथे बैसकऽ देखऽ लगलहुॅं अगर हम दोस्त सब कोनो गेम खेलैत रहल खेल खेलैत रहल तऽ हम हुनका सबके साथे अगर हमरा ओ खेल खेलऽ अबैया तऽ हम खेल खेलऽ लगै छी नहि तऽ हम हुनका सबके साथे अपन तनाब राहतके दूर करे खातिर हम हुनका सबके साथे खेल देखऽ लगै छी जेनाकि हमर दोस्त सब खेलै छथि कैरम बोर्ड तऽ ओ हमरा कैरम बोर्ड अच्छा सऽ तऽ नहि लेकिन खेलऽ अबैया हम हुनका सबके साथे टाइम पास खातिर अपन तनाब दूर करे खातिर हम कैरमबोर्ड खेलाय लगै छी जाहिसऽ की हेतै तऽ हमर जे तनाब यऽ से हमर मुक्त भऽ जाय जेनाकि एगो गेम भेल लूडो लूडो घरके औरत सब खेलाइ छै हुनको सबके जहन तनाब सऽ मुक्ति नहि मिलै छै तहन ओसब जखन नहि किछु फुराइ छनि हुनका सबके ओसब ओ लूडो गेम लए कऽ बसि जाइ छथिन तऽ ओ लूडो गेममे चारिगो प्लेयर होइ छै तऽ ओहिमे ओसब खेलैत रहै छथि तऽ हमरा सबके तऽ कखनोके मौका नहि मिलैया जे हुनका सबके साथे खेली लेकिन हमसब हुनका सऽ दूर बैसकऽ हुनकर खेल देखैत रहै छियनि के अपन दिमाग कतऽ लगबै छथिन कतऽ दोसरके गोटीके काटि कऽ ओ अन्दर करै छथिन से हम हुनकर सबके खेलके दिमाग हुनकर सबके देखै छियै जे आखिर ओसब एहि सबमे सक्षम छथिन की नहि जेनाकि एगो भेल चेस चेस के बारेमे हमरा कनिए जानकारी यै लेकिन ओ गेम एकदम पूरा दिमागके गेम छै ओ गेम अहाँ बिना दिमागके साथ नै खेल सकै छी अगर ओय गेम मऽ अहाँके दिमाग यऽ तहने अहाँ ओ गेम कऽ पूरा तरह सऽ खेल सकै छी नै तऽ ओ गेम के नै खेल सकै छी